नमस्कार सब्जी बाला बाजै छियै सब्जी बाला बाजै छियै ऑय कहलहुॅं कि सब्जी लेनाइ रहै भोज छियै हमरा यहाँ

क्वींटल आलू कते केना कए रुपैआय क्वींटल देबै पचीस सए चलू ठीके छै प्याज हँ तीन हजार चलू ठीके छै परबल केना छै हँ कोन कोन ओ तऽ देशिये चाही

ओ हँ तऽ क्वीन्टल तऽ नहि परबल कमे लेना छै किए तऽ बेसी दिन राखै छै खराबो भए सकै छै ने हँ ओ खीरा छै ने

खीरा केना चलै छै दश टका तऽ हँ खीरो लए लेबै हँ तऽ एक मन खीरो लए लेबै कि गर्मीके मौसम छै हँ चलु तब तऽ अच्छे छै तऽ केना घर पर भेजा देबै कि आबै लए पड़तै हमरा ओ सबजीमे तऽ सकै छियै ने

मिर्चाइ हरा मिर्च हरा मिर्चो चाही ओ तऽ भड़ा भी तऽ हरा मिर्च यऽ ने हरा मिर्च मिरचा मिरचाइ अहाँ तऽ हरो मिर्च लए लेबै झिंगो लए लेबै

ठीक छै तब शाम कऽ हम रखै छी